हमारे घर के नज़दीज नज़दीकी प्रतिबिम फाउलेशन लाइब्रेरी है जहाँ हमें अच्छी अच्छी बुक मिलती हैं अनेक प्रकार की पुस्तिका मिलती हैं वहाँ पर कई तरह की समाचारें बुक मिलती हैं जहाँ कि हम दूर दूर की ख़बर ले पाते हैं वहाँ साफ़ सफ़ाई का बहुत ध्यान रखा जाता है वहाँ की दुकान साफ़ साफ़ सफ़ाई का बहुत ध्यान रखा जाता है जिसमें सब लोग वहाँ पर जा कर बैठते हैं अच्छे अच्छे समाचार सुनने की मिलते हैं छोटे बड़े बुज़ुर्ग वहाँ पर सब जाते हैं वहाँ पर बुज़ुर्ग भी जाते हैं बैठते हैं तो कोई किसी चीज़ समाचार रहता है तो उन लोग को सुनने को मिलता है कई बातें कई ख़बरें सुनने को मिलती है अच्छी अच्छी बुक मिलती है जिससे हम हमारे बच्चे पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं हमारे परिवार के कई लोग भी पढ़ कर उसमें कई तरह की बाते जानते हैं सुनने को मिलता है समझने को मिलता है वहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी आए तो बिना बुक लिए वापस ना जा पाए इसी लिए वहाँ पर हर एक प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं वहाँ पर हर बच्चों से बड़े से कोई भी पुस्तक चाहिए कापी किताब पेंसिल रु रबर कुछ भी चीज़ की आवश्यकता है तो उस लाइब्रेरी से हम लोग उपलब्ध कर सकते हैं